आप का नाम क्या है हाँ आप का ब्यूटी पार्लर है कहाँ पर है दरभंगा में है हमारा फेशियल कराना है

अच्छा हाँ कटिंग से करना है हम को सिंपल करवाना है हाँ हाँ कहाँ पर दुकान है हमारा एब्रो बनाना है हम को हाँ हाँ हाँ मुँह मुँह साफ़ करवाना है हम को

हाँ हाँ मुँह साफ़ करवाना है हम को अच्छा ठीक है हम ले के आएंगे आप को सिंपल और गोल भी काटते हैं आप गोल कटिंग अच्छा हम को करवाना है ठीक है और बोलिए

नाख़ून सब भी काटते हैं ओके ओके ठीक है ले कर आएंगे आप के पास

नहीं और कुछ तो नहीं करवाना है हम को तो ख़ाली फेसियल करवाना है

और हम को फेसियल सब करवाना भी है ठीक है ओके आएंगे लेकिन लेकिन हम को गोल करवाना चाहिए और एब्रो भी सब बनाते हैं ना ठीक है तो हम आएंगे ओके हाँ और हम को मुर्ग़ा कट सब भी कटाना है

गोल कट मुर्गा कट और सथी वाला काटते हैं आप सिंपल सब कटवाते हैं आप